हाँ भगवतीकेँ गीत गाबै छी बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर कोनो तऽ ओरसँ इस तक हम गाबि लैत छी कोनोमे एगो पद या दुगो पदसँ छुटि जाइयै कोनो रागकेँ जे होइत छै लाइन आओर रस्ता से ठीके रहैए आओर गोटेके गीतमे पद नाहित होइए सेहो गाबि लैत छी बड़ सुन्दर बड़ बढ़िआँ बियाह शादीके भेल भगवतीके भेल दुर्गा महारानीके भेल कृष्ण जी भगवानके भेल आओर गीत सब होइत छै जीतियोमे जितवाहनो बाबाके होइत छै गीत सब चीजमे सब लाइन रस्तेमे गीत छै रोजे जब एहन जे नहि यऽ कोनो परबमे गीत नहि यऽ से नहि सब परबमे गीत यऽ आओर की कहब हे बाउ कमला महारानीके भेल हे बाउ गङ्गोके भेल हे बाउ कमलाके भेल हे बाउ जय सिंहके भेल हमरो बड़ मोन लागैए बड़ सुन्दर लागैए सुनैमे तहन की कहब तऽ अपन गीत जब गाबै लागै छी ने तऽ मोन तऽ लागि जाइया लेकिन एगो दुगो गीत जब शुरुआत कए देलहुँ ने तऽ कनियो हँसियो लागि जाइत छै बिसैरो जाइ छी ताहिके बादमे जँ ध्यान आबै छियै ने कनि एक पद कऽ मारि लियौ तऽ अहाँके सब गीतके पद ध्यान आबि जाइत छै सब अहिना बियाह शादी भेल मुड़न भेल उपनयन भेल कोनो पर्व भेल ई सब गीत होइत छै मुरनोमे बड़ सुन्दर बड़ बढ़िआँ होइत छै भगवतीयोके होइत छै दुर्गो महारानीके होइत छै कृष्ण जीके होइत छै बाबा बजरङ्ग जीके होइत छै सब गीत होइत छै बुझि गेलियै ने आब अहाँ सबके हम बतायब कतेक बिसैरो जाइत छियै कतेक नहियो बिसरै छियैक लेकिन गीत होइए हमरा बड़ सुन्दर लागैए तहन बड़ सुन्दर लागैए बड़ बढ़िआँ लागैए मोनो खुब लागैए गीत गाबैमे कमला माइके जँ गीत धयलहुँ ने धेने रहि जाइ जाइ छियै भगवतीके गीत धेलुँ ने तऽ धेने रहलहुँ बड़ सुन्दर बड़ बढ़िआँ तब अहुँ सब जे सुनैत हेबैक रेडियोमे माइकमे सबके सुनैमे नीक लागैत होयत बिरले लागैत होयत जे हँ गलो छै गीतो गाबै छै बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर देखियौ कतेक भावसँ गीत गाबि रहल छै